جیسا کہ آپ سے میرا سوال تھا کہ مجھے کیا پسند ہے تو مجھے کتابیں پڑھنا بہت پسند ہیں اور ہاں مجھے کتابیں پڑھنے کی دلچسپی کا میرا جو اہم پہلو ہے وہ یہی ہے کہ کتابیں پڑھ کے مجھے بہت اچھا فیل ہوتا بہت اچھا محسوس ہوتا ہے اور مجھے علم حاصل ہوتا ہے تعلیم حاصل ہوتی ہے اور میری جو شخصیت ہے وہ برقرار رہتی ہے کتابیں پڑھنے سے بہت اُس میں سدھار آئے ہیں بہت بدلاؤ آئے ہیں جس سے کہ میں بہت تبدیلی لائی ہوں اپنی شخصیت میں میری کچھ پسندیدہ کتابوں کے نام جہاں تک بات رہی تو میری دا پاور آف سب کانشیس مائنڈ اٹامک ہیبٹس فورٹی ایٹ پاور آف لاز اور دا پاور آف منی دا سائکالوجی آف منی دا فورٹی ایٹ لاز آف لبین تھینکنگ فاسٹ اینڈ سلو مینس سرچ فور مینینگ دا تھینک ریچ اینڈ گرو گولڈ دا پاور آف ہیبٹ دا پازیٹو تھینکنگ دا پاور آف ایگریمنٹس یہ سب میری بہت اہم کتابیں رہی ہیں میری شخصیت کو بنانے میں اِن میں مجھے بہت اچھی اچھی صلاحیتیں ملی ہیں سیکھیں ملی ہیں جوکہ میں آگے بھی اپنی زندگی میں اِنشاء اللہ تبدیلی لانے میں اپنے میں مقرر مقرر